रामाधर जी से बात हो रा तो बोले क्या आपको जो हम जॉब पर रखे हैं तो साफ सफाई कैसे रखना है उसके बारे में आप कहीं पहले इससे पहले जॉब करते थे

अच्छा अच्छा अच्छा तो आप पहले बताइए कि आप किस तरीके से रखेंगे घर को साफ सफाई तो फिर अगर हमको कुछ लगेगा कि और बताना चाहिए तो फिर बोलेंगे तो आप बताइए कि कैसे जी

चलिए अच्छा ऐसा एसपीरिएन्स है और थोड़ा सा हम भी आपको इस चीज़ में बता देना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा बहुत काम घर के लोग ख़ुद कर लेते हैं लेकिन क्या है कि लोग किसलिए लोग बढ़ाना चाहते हैं कि अगर वो रखेंगे तो हमारे काम में आसानी होगा तो इसलिए सुबह और शाम दोनों समय आपको जो है कम से कम झाड़ू और पोछा ये दो चीज घर को पूरा एकदम क्लीन रखना है सप्ते में एक बार झोल वगैरह जो होता है घर में उस चीज को देख लेना है और बाथरूम का सफाई वो तो पर डे चाहिए इसलिए कि बहुत सारा बीमारी जो है वहीं से उपलब्ध मतलब कि शुरू होता है इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसी के घर के लोग बीमार पड़े या बाहर के लोग कोई मतलब कि गेस्ट आएँ चाहे और कुछ तो देखिए घर के लोग क्या होता है कि अलग अलग शौचालय या बाथरूम गेस्ट के लिए अलग बनाते हैं अपने फैमिली के लिए यूज करने के लिए अलग बनाते हैं इसलिए कि जड़ जो है बिमारी का जड़ ये सफाई ही है तो परिसर जो हो गया उसमें सुबह सुबह रोज झाड़ू लगा कर और परिसर में झाड़ू लगा कर घर में पोछा लगा के उसके बाद पेड़ पौधा जो भी है बाहर में वो सब में पानी देना ही सबका भी ध्यान रखना होगा और और दिन में तो हुआ ही बहुत लोग आते हैं जाते हैं तो शाम में ऐसे छोड़ नहीं देना है कि अब कल हो कर लगाएँगे उसको क्या करना है कि आपको शाम में भी इस चीज़ को सफाई को ध्यान में रखते हुए सब जगह देख लेंगे कि जहाँ जरूरत है वहाँ जा कर आप इस चीज़ को करेंगे और किचन किचन तो आपको सुबह शाम और हो सकता है कभी कभी दो तीन बार